हैल्लो हां जी कोई गल्ल निं धोआई लेई जाएओ अच्छा दस्सो केह्ड़े केहड़े बनाने न अच्छा कई गल्ल निं बनी जाङन लग्गी जाह्ग कोई दो ढाई लक्ख हां जी घट्ट तुसें ई पता अजकल्ल सुन्ने दा रेट कुत्थै हाई जा'रदा ते घट्ट होई निं सकदा ऐ असें केह् कमाना एह्दे बिच्च आई जाएओ बीरवार तक हां हट्टी गै होना में